जूनागढ़ शहर में हूंअ ॾिसो त मुख्य प्राकृतिक संसाधन में प्रदूषण आहे पर जंगल बि आहे जंगल जे कारण प्रदूषण एतिरो थे कान थो जंगल ऐं प्रदूषण

ऐं शहर में पाणीअ जो बि वधीक आहे छाजे करे त तलाव

ऐं स्वच्छता में ॾिसूं त बदलाव ॾिसणु आहियो नगर पालिका ॾिसो त लगातार हर घर में हर शइ हर पंहिंजो ॾिसो त इन में सभिनीनि हंधि वञी करे किचरनि जा डब्बा हटाए थी घर घर में वञी करे कचिरो खणे थी नगर पालिका इहो सुठो कमु कयो आहे ऐं सुठे नमूने कमु कयो आहे